जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी मां महाराष्ट्रा में मुंबई में मां पहिरियों दफ़ो आई आहियां मां उड़ीसा मां आहियां त मूंखे खबर पई ई तव्हां कूक आहियो त शइ सुठी ठाहींदा आयो छा ये सही ॻाल्हि आहे जी अच्छा अच्छा अच्छा त ॿुधो था मूंखे कंहिं ॿुधायो आहे तव्हांजे बारे में त असांखे मूंखे माना असां ॾह ॾेर आहियूं पाण में त असांखे नाश्तो बि खपे ऐं ॾींहं जी ऐं राति जी रोटी बि खपे तां नाश्ते में छा ॾेई सघंदा असांखे

हा तव्हां इहो कांधा कांधा भजिया ठाहे सघंदा कांधा भजिया ऐं पोहा

जी जी ठीकु आहे ऐं ॾींहं जी ऐं राति जी रोटी में छा ॾेई सघंदा तव्हां

अच्छा अच्छा अच्छा त ॿुधो न असां पाण में ॾह ॾेर आयूं त ॾह ॾेरनि जो माना सम्झो असांखे टे ॾींहंनि लाइ असां हिते आया आहियूं पोइ असां हली वेंदासीं त तव्हां इहो टे ॾींहंनि जो तव्हां कीअं नाश्ते जो हिसाबु ॿुधायो पहिरियों हा जी ॾह ॾेर आहियूं असां पाण में नाश्ते में सम्झो असांखे तव्हां वड़ा पाव ई ॾेई छॾो ॿ ॾींहं खाली वड़ा पाव ॾेई छॾो ऐं हिकिड़ो जेको हा ठीकु है ठीकु है ठीकु है चटनी सां गॾु साई चटनी ठीक है असांखे ॿ ॾींहं सम्झो वड़ा पाव ॾियो ऐं हिकु ॾींहुं सम्झो लास्ट में समोसो पाव ॾिजो साई चटनी तीखी चटनी सां गॾु न मिर्च बि ॾिजो मिर्च बि जी जी घणो घणो थींदो हिसाबु घणो थींदो ऐं पोइ ॾींहं जी ऐं राति जी रोटी जो बि ॿुधायो तव्हां ऐं सभु जो जेको आ हिसाबु उहा तव्हां ॿुधा सभु तव्हांजी तर्फ़ा आहे मां पहिरियों थी चवां मां कोई बासणु वासणु राशन वाशन कुझु खणी न आई आहियां जेको हुजे तव्हां मूंखे हिसाबु ॿुधाए छॾिजो हा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु है ठीकु है ठीकु है पोइ जेको हूंदो मां तव्हांखे पोउ ॿुधायांव थी ऐं थोरो शायद असांखे वरी मिठाड़ बि खपंदी माना असांखे खाइण जी आदत आहे मथा शीरो माल पुओ जेको बि हूंदो पोइ उहो मिठाड़ बि ज़रुरु ॾिजो असांखे ठीकु है हा हा जी ठीकु है ठीकु है पोइ मां तव्हांखे ॿुधायव थी अॻियां ठीकु है जय झूलेलाल जय झूलेलाल